नमस्ते मेरे को पाँच जन खाने का ओडर देना है कम हो चाहिए और दाल चावल पूरी भाजी और चटनी और शलद पाँच जन का ओडर लिखिए

और क्या क्या बनाती हैं

अच्छा इडली इडली वग़ैरह है हाँ तो इडली ले लीजिए पाँच प्लेट और थोड़ा चटनी ज़्यादा दीजिएगा उसमें और सांभर की चटनी थोड़ा कम ही रखिएगा और और एक पाँच पाँच कप चाय दे दीजिए सबके लिए एक एक पैसा कितना है दो हज़ार

अच्छा ढाई हज़ार कम नहीं होगा चलिए ठीक है आप पाँच प्लेट लेकर आइए और खाने के बाद टेस्ट वेस्ट सबका अच्छा रहना चाहिए चाह नमक वमक थोड़ा टिफिन ठीक ही रहना चाहिए हाँ चलए अच्छा हाँ तो खाना अच्छा ही रहना चाहिए हाँ तो मेरे को पाँच पीलेट अभी और अभी चाहिए खाना एक घंटे में

और क्या क्या देती हैं

यह कि पाँच प्लेट समोसा भी दे दीजिएगा उसमें हरी वाली चटनी मत दीजिएगा सूखी वाली चटनी डालिएगा सब में

और पानी मेरे को बिसलरी वाला चाहिए हाँ और

और अच्छी कॉलिटी का खाना भी चाहिए हाँ ताकि मेरे मेहमान जो आए हैं सब खाने की तारीफ़ करें और यहाँ बार बार आएं ऐसा खाना आप बनाइए चलिए ठीक है धन्यवाद